असांजे थाणे ज़िले में कमाइण जा घणेई वसीला आहिनि जीअं त वापारी पंहिंजा दुकान खोले वेठा आहिनि ॿार पंहिंजी नौकिरीअ ते वञनि था छोकिरा छोकिरियूं पंहिंजी नौकिरीअ ते वञनि था नौकिरियूं बि ॿिनि क़िस्मनि जूं आहिनि प्राइवेट ऐं हिक सरकारी सरकारी में प्राइवेट में बैंकुनि में इस्कूलनि में सभिनी हंधु कनि था ॿार कमु हिन खां पोइ अॼुकल्ह असांजे देश में बेरोज़गारी घटि थी वेई आहे छो छाकाणि त हर हिक पंहिंजो नंढो थुल्हो कमु करे थो कंहिं आटो हलाए थो पान पटीअ जो दुकान खोले वेठो आहे कंहिं चांहि जो दुकान खोले वेठो आहे कंहिं चूड़ियूं वूड़ियूं रस्ते ते गजरा गुल विकिणनि था पर हिक ॻाल्हि आहे मां सरकारि खे इहो अर्ज़ु करणु चाहियां थी जेके ॿार उल्हासनगर खां बाम्बे वञनि था उन्हनि लाइ थोरी सहुलियतूं कयूं वञनि जीअं त थोरियूं ट्रेनूं वधायूं वञनि जीअं त ॿार हर हिकु ॿार वही वञे भीड़ धिके में न ॿारु किरे ॿारु चङी तरह वञी चङी तरह घरु अचे